जय झूलेलाल असांजे दिल्ली शहर में असांजो धार्मिक स्थल असां सिंधियुनि जो धार्मिक स्थल ईअं त हर शहर में हर खेत्र में आहिनि दिल्ली में घटि में घटि न त पंजेतालीह जॻहियुनि ते असांजे ईष्ट देव श्री झूलेलाल जा मंदर आहिनि जंहिंमें सॼो साल त पूजा थींदी थींदी आहे आरती थींदी थींदी आहे पर चालीहे जे ॾींहंनि में याने सोरहां जुलाई खां वठी करे पंजवीह अगस्त ताईं वाह जो रौनक हूंदी आहे हर मंदर हर मंदर में वाह जो जगमग जोत जॻंदी आहे लाल जा पंजड़ा ॻाया वेंदा आहिनि लाल जी आर्तियूं लाल जा आखो साहिबु पलउ साहिबु पाए वेंदा आहिनि सोरहां जुला ई खां वठी पंजवीह अगस्त ताईं ख़ासि तौर सां सावण जा महीना हूंदा आहिनि हिननि में जेके मशहूरु आहिनि उहे आहिनि असांजो घंटाघर सब्जी मण्डीअ जो प्राचीन श्री झूलेलाल मंदरु लाजपत नगर जो श्री झूलेलाल मंदर शलीमार बाग जो लाजपत जो झूलेलाल मंदर अशोक विहार बड़े धाम मंदर झूलेलाल ईअं हर खेत्र में झूलेलाल जा ॾाढा सुहिणा सुहिणा वॾे रूप में मंदर आहिनि जंहिंमें समाज सेवादारी अची करे शेवा कंदा आहिनि नचंदा आहिनि टपंदा आहिनि ॾोकिला वॼाइंदा आहिनि